ہیلو کیا آپ سویگی ایپ کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں جی میں طیبہ من طیبہ منصور بات کر رہی ہوں در اصل میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کے سویگی ایپ سے ایک کھانا آڈر کیا تھا جوکہ بٹر چکن اور بٹر نان تھی میں اپنے آڈر کا انتظار کر رہی ہوں لیکن آپ کے فون کی ایپ کی طرف سے ایک نوٹیفیشن آیا ہے کہ میرا آڈر ڈلیور ہو چکا ہے جبکہ مجھے کوئی آڈر ملا ہی نہیں تو کیا آپ میرے مسٔلے پر روشنی ڈال سکتے ہیں اور دیکھ کر بتا سکتے ہیں کیا مسٔلہ پیش آیا ہے اچھا وہ ایپ کی کچھ گلیچیز کی وجہ سے ہوا ہے تو میرا آڈر کب تک آ جائے گا اچھا تو میرا آڈر دس سے پندرہ منٹ میں آ جائے گا ٹھیک ہے میں انتظار کر رہی ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ سے بات کر کے اچھا لگا